आमचे थंयसर शॉप आहां तां म्हटल्यार ह्यां काका पैचां तां शॉप आमच्या थंय आमच्या वाड्यान आसा फेमस ते आमी कसलेंय सामान हाडूं कायय करूं त्याच शॉपाचेर वयता कित्याक तर तो असाज ह्या एक शॉप आसा थंयसर आमकां सगळां गावता खंयची वस्तू तुका जाये खंयचे मसाले आनी काय सगळां त्या शोपार गावता ते शोपार आमकां अशी मसालेत न्हू तर सदीं तर आमकां ते शॉपार सदचां सामान जां आमकां दिसाक जायां तां गावता न्हावपाचो शाबण म्हणांक नाका खंयचो मसालो खंयचे वटाणे गोड तांदूळ साखर पावडर च्याचां सामान सगळां गावता तसांच आमचां लोकलय सामान गावता गांवठी जां आतां म्हणजे कोणाक शीक जालो तेका कडो तोय गावता थंयसर ह्यां शॉप पयलीं पासून आसा खूब वर्सां जालीं तेका लागोन त्या शॉपार सगळां गावता गांवठी म्हणांक नाका तसां आमकां सुपरमार्केटांनी बी तसां गावता तसांय गावता म्हणजे आमकां पिझ्झा करूंक जाय पिझ्झाचां सामान थंयसर गावता आमकां जायां तसलां पीठ पिझ्झाचां चीझ आनीक काय काय म्हणांक नाका तें सगळां थंयसर गावता आमी दुसऱ्या शॉपार कित्याक वचनना त्या शॉपाचेर गेले जाल्यार तेचे कडेन एक आसता किंवा एक नासता ह्या शॉपार गेलो काय आमकां सगळे एकाच थंयसर गावता तसां आमी खंयी सारलो जाल्यार त्या शॉपार असो बघून आमकां दुकानाचेर आमकां बघून तां घेवंक आमकां मेळटा आनी मी पयशे दिताना मी पयशेच दिता पूण केव्हां आसा आतां जास्ती जर जालां सामान आनी पयशे मी थोडे दिले जाल्यार मी मगेर डॅडी दितलो किंवा मम्मी दितली आसां सांगतय नाजाल्यार आतां आमचो इला जी पे आसा आतां आमी तेचेरच करत जी पेचेर